हँ हँ बच्चा सब तङ्ग करैत रहैत छै तऽ हम ओकर की करबै हँ बच्चा सब बदमाशी करैत रहैत छै हँ करैत रहैत छै लड़ाइ झगड़ करैत रहैत छै हँ ओएह बुढ़ पुरान सब छियै ओकर केना की होयतै

की करबै बच्चाके ओकर बच्चाके नहाएल सोनाएल जाइत छै थाकि ताकि जाइत छै टिपिनमे जाइत छै पढ़ै लऽ पढ़ै लिखै पर धिआन देतै आर धियान देतै पढ़ै लिखै सब पर टेम पर खेलै कूदै पर जे धिआन दै छै से अथी धिआन नहि देतै पहिले पढ़ै पर धिआन देतै किछु खेलबो करतै किछु पढ़बो करतै आब हदो घड़ी जे खेलबे करतै हदो घड़ी से थोड़े भए जेतै पढ़बो करतै क्रिकेटो सब खेलतै गेंदों खेलऽ लागतै ओहिसँ नहि होयतै तऽ फेन गेंद सब खेलऽ लागतै बच्चा अथी आरू अथी सब खेलऽ लागतै खेलकूदमे करऽ लागतै बच्चा खेलौना आरसँ खेलाय लागतै आओर ई की कहैत छै गेंद खेलऽ लागतै

आइ काल्हि तऽ बच्चा माइ बापके बात तऽ नहिये सुनैत छै ओहि बच्चाके की करल जाए तऽ आ अथी तामस चलि जाइत छै कहल जाइत छै जे अथी बदमाशी करैत छै तऽ ओकरा मारू पीटू आओर इएह सब कहल जाइत छै इसकुलसँ भागि भागि कऽ आबैत छै फेन इसकुल मारि पीट कऽ भगबू फेन इसकुलके पठबू घुरि कऽ चलि आबैत छै रस्तासँ फेन ओकरा भगबू टिपिन क्लियरमे खाय पिबै लऽ दियौ फेन गार्जन नहाए सोनाए कऽ केश तेश खोखरि खाखरि कऽ ओकरा कपड़ा लत्ता साफ सुथड़ा कए कऽ भनसा भात बनाए सोनाए कऽ खाय पीबै लऽ दियौ फेन ओकरा टेम मोकाबिल भेज दियौ जयतै हेलो